अज्ज मिगी हून सोआल आ दा ऐ कि साढ़े जेह्के जम्मू बिच कोह्के कोह्के खेल खे'ल्ले जंदे ऐ ते पैह्लें ऐ कि क्रिकेट क्रिकेट बी साढ़े जम्मू बिच खेल्लेआ जंदा ऐ ते जेह्का क्रिकेट ऐ ओह् बहोत ई जादा अच्छा गेम ऐ ते ओह्दे बिच विराट कोहली बी खेल्लदा ऐ जेह्ड़ा मेरा फेवरेट प्लेयर ऐ ते केह् गलांदे क्रिकेट बहोत ही अच्छा गेम ऐ ते केह् गलांदे क्रिकेट बिच अज्ज कल आई पी एल चला दे ड्रीम इलेवन चला दे ओह्दे बिच किश लोग लक्खपति बना दे करोड़ पति बना दे रोड पति बना दे किश आखदे साढ़ा पैसा गै डुब्बी जंदा किश नुहाड़े चा बड़े जादा बड्डे इंसान बना दे ते हून लोकें मिगी लगदा ऐ कि कम्म करने दी जरूरत गै निं ऐ बेहियै ते खेल्लदे र'वो ते बस ते पैसे कमांदे र'वो ते हून फुटबॉल ऐ फुटबॉल अ'ऊं सबैह्रे शामीं खेल्लदी रौह्नी जेह्का फुटबॉल ऐ ओह् बड़ा शैल गेम ऐ ते केह् गलांदे बॉल गै खेल्लनी होंदी ऐ बस छंड्डनी ते बस ओह् बड़ी गै शैल गेम होंदी मिगी ते बड़ा गै मजा औंदा उत्त ते जेह्का टेनिस ऐ ओह् साढ़े स्कूल बिच बी असें ई खलाया जंदा ऐ ते जेह्का टेनिस ऐ ओह्दे बिच खा'ल्ली मारना गै होंदा बैडमिंटन कन्नै ते केह् गलांदे हून जेह्का साढ़े ते जेल्लै अस सर्दियां होंदियां ते उस बेल्लै अस केह् गलांदे साइकिल चलाई लैन्ने बड्डलै बड्डलै जां फ्ही एक्सरसाइज़ करी लैन्ने योगा करी लैने ताकि जेह्ड़ी साढ़ी सेह्त ऐ ओह् बी बड़ी अच्छी होंदी ते जेह्के एह् खेल ओह्दे कन्नै बी अस स्ट्रांग होने साढ़ा स्टैमिना बढ़दा ते एह् जेह्के साढ़े मास्टर न ओह् असें गी एह् सारा किश सखांदे ते केह् गलांदे जेह्का साढ़े जेह्के मास्टर न ओह् असें गी सारा किश सनांदे कि जेह्का क्रिकेट ऐ ओह् बड़ी गै शैल गेम ऐ ते केह् गलांदे